औ आङो ससियेल मिडियाव सुबुं फोनांजाबाव आङो आंनि सावगारिफोरखौ फोसावो आङो आंनि सावगारिफोरखौ माखासे बुब्लिनि सावगारिफोरखौ गोदै गोसोखांथिनि थाखाय फेसबुक थामहिनबा मोखां बिजाबावनो बांसिन फोसावनाय जायो बे सावगारिफोरखौ आङो फोसावनाय जायो जाहाथे इयुनाव आंनि बाबेनलांनाय माखासे गोथाव बुब्लि माखासे जालांनाय थासारि बबे समाव आं मा बायदिमोन आं मा मावदोंमोन आं मा खालामदोंमोन बेफोरनि माखासे गोथां सावगारिखौ बुरखांफिनो थाखाय आङो बांसिनै ससियेल मिडिया एबा फेसबुकआव आंनि सावगारिफोरखौ फोसावनाय जायो आंनि सावगारिजों लोगोसे माब्लाबा माब्लाबा न'खरारि सावगारिफोराबो ओंखारलांफायो फोसावजाफायो जेराव बेखौ बबेबा मोनसे समाव गोदै बिलिरनाय लाफिनो थाखाय बेफोरबायदि माखासे सावगारिफोरखौ आङो फोसावनाय जायो